क्या मेरी बात ट्रैवलर एजेंसी में हो रही है

मुझे मैम पचमढ़ी घूमने जाना है मेरे बच्चों की छुट्टी लगी है तो तो क्या आपकी गाड़ी अभी अवेलेबल है हाँ तो हम लोग कम से कम पंद्रह लोग जाएंगे नहीं तो कोई आपके पास बड़ी गाड़ी होगी न क्योंकि हमारा पूरा परिवार पूरी फ़ैमिली जा रही है तो कम से कम फिर भी पंद्रह लोग तो होई जाएंगे तो आप आप कितना लोंगे वहाँ पचमढ़ी जाने का हाँ पाँच हज़ार मैम कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है

हाँ लेकिन वो गाड़ी का इंशोरेंस वगैरह तो करा है न

हाँ नहीं मतलब हाँ कागज पत्र सब होने चहिए न अगर कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम वो तो भाई उधर से घूम फिर कर जितने भी पचमढ़ी के सारे मंदिर वगैरह घूमकर हो जाए तो हम फिर बच्चे चार पाँच होंगे बाकी तो सब बड़े ही है हाँ लेकिन किराया थोड़ा कम करो न किराया बहुत ज्यादे हो रहा है हाँ पर हमने एक गाड़ी का सोचा था कि मतलब थोड़ी बड़ी गारी रहेगी तो एक गाड़ी में सब आ जाएंगे लेकिन आप दो गाड़ी का बोल रहे हो इसलिए थोड़ा कम तो करो किराया ठीक है न पर गाड़ी हमको अच्छी चाहिए मतलब रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हाँ तो ठीक है और कुछ नई बस टाइम पर सोलह जनवरी को आ जाना गाड़ी लेकर ठीक है मैम थैंक यू